हॅलो हांव साईदत्त उलयता हांवें इयरफोन्स ऑर्डर केल्ले ऑर्डर करचे पयली हांवें सगल्यांचे रिव्हूज वाचलेले रिव्हूज तर सगल्यांचे बरें आसले म्हणून म्हाका दिसले हांवें सुद्दां हें इयरफोन्स घेवचे इयरफोन्स ऑर्डर करून म्हाका ते पांच दिसा भितर मेळ्ळें तर पयले पांच दीस इयरफोन्स खूब बरें चलताले आवाज सुद्दां बरो क्लियर येतालो पण जशें जशें दिस गेले इयरफोनांतल्यान आवाज कमी येवपाक लागलो दावो इयरफोन तर बनूच पडलो चलय ना उजवो इयरफोन चलतालो पण आवाज खूब कमी येतालो आनी ऑर्डर करता आसतना तेंच्यानी सांगलेले की हे इयरफोन्स तीस वरां तरी चलतले एका चारर्जींगेचेर पण ते एक वर सुद्दां चलना चार्जींग सुद्दां जायना चार्जर तर मोडलो चलायना जालो आनी दुसरो चार्जर घेवच्याक घेतलो जाल्यार तो बाजारान मेळयना आनी ते दुसरो चार्जर दिय बी ना तर हे इयरफोन्स म्हाका बरें दिसोंक ना ह्या इयरफोनान म्हाका सारकोच वाज हाडलो म्हाजे पयशे सुद्दां गेले